एखुनका जे समय छै सभसँ पहिने की छै कि मैथिलीके जे एकटा छै जे अपन क्षेत्र सीमा तय नहि भऽ पाबि रहल छै हमसभ आँकि नहि पाबि रहल छी कि हम मैथिली हमर मैथिली क्षेत्र कतय यए दरभङ्गा भेल या मधुबनी भेल या बेगूसराय भेल या फेर गङ्गाके एहिपार जतेक क्षेत्र भेल ओ मैथिली क्षेत्र भेल या गङ्गाके ओहोपार जे किछु क्षेत्र छै ओहो मैथिलीयेमे अबैत छै ओ चीज आधुनिक समयमे क्लियर नहि भऽ पाबि रहल छै ताहिसँ की भऽ रहल छै कि मैथिलीके जे छै से ह्रास भऽ रहल छै मैथिलीके जे छै से विकास नहि भऽ पाबि रहल छै तऽ ई एकटा एखुनका समयमे बहुत बड़का चुनौती छै चूँकि मिथिला राज्यक लेल एखन एखुनका समयमे माँग बहुत जोर शोरसँ उठि रहल छै आओर पूरा मिथिलावासी एहिपर खूब अपना स्तरसँ लागल छथि कि अगर हमर क्षेत्र अलग भऽ जायत हमर राज्य अलग भऽ जायत तऽ एखुनका समयमे जे ई चुनौती छै क्षेत्र लऽ कऽ ओ समाप्त भऽ जेतै तऽ एखुनका समयमे एकटा सभसँ पहिलुका जे मानक छै जे तैआर नहि भऽ पाबि रहल छै क्षेत्रके मैथिली क्षेत्रके ओ सभसँ पैघ चुनौती छै आओर मिथिला राज्य अगर बनि जाइत छै तऽ लगभग सभ समस्याके समाधान भऽ जेतै